हेलौ हेलौ रोटी सोटी होटल दरभंगा हम अहाँके फोन कयने छलहुँ हेँ जे ऑर्डर लिखेने छलहुँ भोजन पठबैके लेल किए अहाँके एहन वर्करसभ छथि जे ओ फोन नहि उठा रहल छथि की कारण एतेक लेट भऽ गेल गेस्ट आयल छथि हम अहाँकेँ कहलहुँ जे जल्दी भोजन पठबैके छै गेस्ट वापस भऽ जेता एना जे एहन एहन वर्कर रखैत छी ठीक बात नहि भेल ई तऽ एहिसँ बहुत गड़बड़ अहाँके होटलपर जड़भ पड़त बहुत दिक्कत बात अछि हमरा से देखियौ हमर बउआके पैघ पैघ मित्र छथिन हमर बौआ नेता छथि हमर बेटा मिथिला सेना जिला अध्यक्ष छथि हुनका आदमीसभ आएल छथिन हुनकर लड़कासभ गेस्टसभ आब ओ वापस जा रहल छथि